ہمارے یہاں الگ الگ طرح کی کھیتی کی جاتی ہیں کچھ اناج کی کھیتی کرتے ہیں کچھ پھلوں کی کھیتی کرتے ہیں کچھ سبزیوں کی کرتے ہیں مطلب ہر طرح کے سب الگ الگ کھیتی کرتے ہیں اور اگر مجھے کبھی موقع ملا نا تو میں سب سے پہلے تو میں سبزیوں کی اگانا چاہوں گی کھیتی کرنا چاہوں گی کیونکہ نا سبزیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم اپنے گھر میں اگر اگائیں گے تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہے کیونکہ کہ ہم تازی تازی سبزی کھائیں گے جب کہ جو ہمارے کھیتی مائیں گی اور ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے ہمیں اس سے پروٹین بھی ملے گا اور پھول اگر جو گلاب ہوتے ہیں اتنے الگ الگ طرح کے روز ہوتے ہیں اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں ہم نا اس کی کھیتی کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بازار میں اس کا اتنا مہنگے ملتے ہیں اتنے مہنگے اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ ان کا جو پرفیوم بنتا ہے وہ تو اتنا مہنگا ملتا ہے کہ ہم میں چا میں اگر میں کروں گی تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اچھے پیسے کما سکتی ہوں کیونکہ اس کی مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو عطر ان سے بنتے ہیں وہ اتنے مہنگے ملتے ہیں اور بازار میں اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ میں اپنے گھر بیٹھے آرام سے کما سکتی ہوں اور پھل اور پھل کی کھیتی کرنا چاہوں گی میں پھلس اتنے اچھے ہوتے ہیں بازار میں کچھ پھلوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے جب کہ ہم اگر ہم اپنے گھر میں کھیتی کرتے ہیں تو ہم اپنا آرام سے بنا نقصان کے ہم اسے کھا سکتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا جس سے ہمیں پروٹین ملے گا اور اگر ہم اگر میں چاہوں گی میں الگ الگ طرح طرح کی کھیتی کرنا چاہوں گی مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں ضرور کروں گی کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے ہم گھر بیٹھے اپنے لیے کافی کچھ کر سکتے ہیں کھیتی کر کے بہت کچھ کم کر سکتے ہیں اور پیسے بھی ہم کما سکتے ہیں